जय झूलेलाल दादा मां तव्हां जी दुकान तां हिकु फ़ोन वरितो हो हा वीवो जो वरितो हो साईं हा एस वन वरितो हो जेको मूंखे उनीय सि में न कम्पलेनट करणी आहे हू तमामु एतिरो ख़राबु निकिरियो आहे फ़ोन न को उन जो बैटिरी बैकअप आहे अईं असां ॻाल्हाईंदा आहियूं त आवाज ई डिस्टरुमेंट तमामु एतिरी ख़राब थी वेंदी आहे की ॿई जेको ॿियो माण्हूं ॻाल्हाए पियो उन जी आवाज ई कोन ॿुधण में ईंदी आहे हा हा दादा एकच्युली छा आहे असांजे घर में टे चार मोबाइल पहिरीं बि वरितल हा मगर हुन में एतिरी दिक़त कोन ईंदूं हिन वारे फ़ोन में एतिरी कमप्लेनट आई आहे जो असांखे अञा महिनो खन ई थियो आहे हा दादा महीनो खन बिल्कुलु हा बिल्कुलु तव्हां बि हिक बार फ़ोन तव्हां भले ॻाल्हाए ॾिसो उन जी आवाज में एतिरी डिस्टरुमेंट आहे मतलबु ॿियो केरु माण्हूं ॻाल्हाए पियो उन जी आवाज बिल्कुल ई मतलबु स्लो ईंदी आहे जेको ॿुधण ई कोन अचे भई छा पियो ॻाल्हाए हू ऐं बैटिरी बैकअप बि उन जो एतिरो ख़राबु आहे हिक बार चार्ज कयो त हो ॿ कलाक ई हलंदो आहे खाली असांजे घर में वीवो जा पहिरी भी फ़ोन आहिनि हू पोइ बि वरी बि सई निकिरिया आहिनि मगर ई जेको फ़ोन आहे तव्हां मूंखे ॾिनो आहे चयो की एस वन जो वठो फ़ोन वधीक बढ़िया आहे तमामु बढ़िया आहे उन चक्कर में अची ई फ़ोन वरितो हो मगर हीउ फ़ोन जो बैटिरी बैकअप ॾिसी करे असां फ़ोन वरितो हीउ बिल्कुलु मतलब ई आहे की असांजा पैसा बिल्कुलु ख़राबु थी विया आहिनि हा बिल्कुल हीउ फ़ोन भले तव्हां वठी लायो मूंखे चाहे पैसा वपिसी कयो मुंहिंजा ई फ़ोन बिल्कुलु घटिया आहे हिन जी मतलबु आवाज ई बिल्कुलु कुझु कोन ईंदी आहे बैटिरी बैकअप कुझु कोने केरु ॻाल्हाए पियो उहो ॿुधण ई नथो अचे हा बिल ते वरितो हो मूं बिल्कुलु जी एस टी ते वरितो हो जी एस टी बिल बि आहे मूं वटि आऊं जी एस टी बिल खणी करे तव्हां जी दुकान ते अचां करो इन खे मोटाए छॾियो हीउ बिल्कुल ई ख़राबु बेकार मोबाइल आहे हिन जो बैटिरी बैकअप कुझु कोने ऐं हिकु कलाक में घटि में घटु हिकु कलाकु फ़ोन चार्ज कयो पोइ त इन जो चार्ज थींदो आहे बैटिरी बैकअप कोई काने कलाक खन में ई बिल्कुल ई डीप लॻनि लॻी वेंदो आहे कंहिंजी आवाज ई ॿुधण में कोन ईंदी आहे पोइ कॾहिं अचांव तव्हां जी दुकान ते ठीकु आहे दादा सुबुह जो आऊं अची वेंदुसि जीअं तव्हां पंहिंजो फोन वापिसी रखो मूंखे हीउ फ़ोन खपे न भई वीवो जो मूं हथ जोड़िया मूंखे कोन खपे हीउ फ़ोन तव्हां वापिसी कयो